हैलो जी सर आप आनंद भोजनालय में आने के लिए आप आ जाइए सर बिल्कुल सर हम अपने यहाँ पर शाही पनीर मटर पनीर पनीर तड़का शाही और कड़ाही पनीर दाल फ्राई रायता रायता तो हमारे यहाँ तीन प्रकार का है जीरा वाला धनिया वाला मिक्स वाला और क्या कहते हैं मटर पनीर और जो बोले वो भी मिल जाएगा आपको और हमारे यहाँ शाही पनीर बहुत टेस्टी है इतना टेस्टी की आप उंगलियाँ भी चाट जाओगे सर शाही पनीर ही अपने यहाँ पर साढ़े तीन सौ रुपये है सर सर हाफ आ जाएगा सर क्या सर हाफ सर आ जाएगा अपन दो सौ रुपये करके

रोटी हमारे यहाँ कुलचे वाली रोटी नान रोटी तंदूरी रोटी तवा वाली रोटी बटर वाली नान और बटर वाली तंदूरी रोटी और क्या सर सर दस बजे से आप कभी भी आ जाइए सर जी सर